یوں تو میں نے کئی نظمیں اور کتابیں لکھیں ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ میری پسندیدہ نظم شفق آج ہے کیوں فلک پر ہے اس کو لکھنے کے لیے مجھے موسم نے متأثر کیا ہوا یوں کہ میں موسم بہار کے دنوں میں اپنی چھت پر ایک کرسی پر آرام فرما تھا اور قدرت کے نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک سے ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی اور دھیمی دھیمی بارش شروع ہو گئی اور گھٹا جھوم کر چھا گئی یہ تمام منظر دیکھ کر میرے اندر کے الفاظوں کا خزانہ نکل کر میری زبان پر آنے لگا اور میری زبان پر اس نظم کا ورد جاری ہو گیا عام طور پر میں اردو زبان میں لکھنا پسند کرتا ہوں کیونکہ میری محبوب ترین زبان ہے اس سے کانوں میں چاشنی اور دلوں کو سرور میسر آتا ہے